साढ़े घर जो एह् रुट्टी ऐ ओह् मेक्सीमम साढ़ी मम्मी गै बनांदियां अस थोह्ड़े घट्ट गै बनांदे होर केह् ऐ की मिगी फ्री टाईम होंदा जेल्लै ते मिगी रुट्टी बनाना बड़ा पसंद ऐ की कोई बी अ'ऊं यूट्यूब परा रेसिपी दिक्खनी होन्नी ओह् बड़ा पसंद ऐ मिगी बनाना किश बी फ्री टाईम बिच में बनानी होन्नी मतलब मिगी पसंद ऐ कि कोई बी अगर घर निं कोई होऐ ता बी बनानी होन्नी ते अगर कोई घर होऐ तां बी बनानी होन्नी ते मिगी बड़ा अच्छा लगदा कि कोई बी चीज़ दिक्खां ते प्ही ओह् बनांऽ गै बनांऽ ते अं'ऊ जेल्लै फोन पर दिक्खनी होन्नी ते बनानी होन्नी पैह्ली बार में साढ़े घर मासी होर आए दे हे हलवा बनाना मिगी नेईं औंदा हा ते में यूट्यूब परा दिक्खियै बनाया हा होर पूरा दिक्खियै बनाई बी लैता हा इं'या इं'या बड़ी सारियां चीज़ां न जेह्कियां में मम्मी कशा सिक्खियां ओह् रुट्टी बनांदे उनेंगी दिखदी रेही कि कि'यां बनांदे ते कि'यां नेईं हर चीज़ां जो मिगी मेरी मम्मी नै सखाई ओह् उं'दे कशा सिक्खियां होर बड़ी सारी चीज़ां कि जेह्ड़ी में फोनै परा दिक्खी दिक्खियै बनाना सिक्खी दियां जियां कि गोल गप्पे एह्बी में फोनै परा दिक्खियै की कि'यां बनांदे मिगी बड़ा शौक हा की कि'यां बनांदे में फोनै परा दिक्खे ते बनाए होर बड़ी सारी ऐसी चीज़ां होई जंदियां जि'यां कि कोई शेक होइया ओह्बी बनाना पसंद ऐ तां ओह्बी में फोन परा दिक्खी दिक्खियै बनानी होन्नी फ्रेंच फ्राई बगैरा सबकिश एह् में फोन परा दिक्खियै बनान्नी होर मिगी अच्छा लगदा फ्री टाईम पर किश फोन पर बनाना होर ते मेरी मम्मी ऐ उ'नेंगी बी कुकिंग दा बड़ा शौक ऐ रोज़ कोई न्यू न्यू रेसिपी बनांदी रौंह्दी कोई बी न्यू न्यू चीज़ां बनांदी रौहंदियां दसदियां रौहंदियां कि इ'यां बनांदे इं'या बनांदे मिगी अपने कोल बैठाइयै इ''यां बनादे होर बड़ी सारी चीज़ां सिक्खी दियां होर मिगी बड़ा इंटरस्ट एह्दे बिच कुकिंग बिच ऐ होर अच्छा लगदा मिगी किश किश बनाना की जि'यां कोई साढ़े घर रिश्तेदार आवै तां अं'ऊ पैह्लें गै स्टार्ट होई लैनी की सोचनी कि में एह् बनाइयै खिलाना ते प्ही में फोन परा दिक्खियै पूरी उं'आ गै चीज़ बनाइयै उ'नेंगी खलानी ते बहुत अच्छा लगदा मिगी आपूं गै कुकिंग बी करना अच्छा लगदा ऐ